जीअं त पंहिंजे गुजरात में गुजरात में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपराउनि जे हिसाब सां ॾिसणु वञो त जूनागढ़ में ऐं गिरनार आहे गिरनार ते अंबा जी माता जी जो मंदरु आहे दत्त महाराज जो मंदरु आहे ॿियो त स्वामी नारायण जो मंदरु आहे ऐं राजा जी कचहरी अने अलाई सुठा सुठा जूनागढ़ में महत्वपूर्ण ॾिसणु जहिड़ा आहिनि ऐं जीअं त जाम नगर में राम भॻवान जी ॿारहं ई महिना राम धुनी हलंदी आहे हू अलाही केतिरनि सालनि खां हू चालू आहे उन में जे बारे में पाण चई बसि छा कयूं एतिरो वॾे में वॾो गुजरात में महत्वपूर्ण संस्कृतिक परंपराऊं आहिनि जेके सालनि खां हली रहियूं आहिनि जय झूलेलाल